आमच्या गोंयांत खूब दिसाळी उजवाडाक येतात तातलें मुखेल म्हळ्यार गोमंतक नवप्रभा तरूण भारत हेराल्ड नवहिंद टायम्स आनी गोवन वार्ता गोंयचे चॅनल म्हळ्यार प्रुडंट थ्री सिक्स्टी फाय गोवा न्युज इत्यादी इत्यादी आमी नवप्रभा आसात कारण तातून थोडे भितर सगळ्यो बातम्यो येतात संपादीकी संपादकीय वाचक आनी विचार आनी बरें लेख आसतात झी टी व्ही आज तक डी डी न्यूज सह्याद्री हे चॅनल आमी पळयतात आमकां आज ताक चॅनल आवडटा तातूंत कवरेज बरी आसता खोलायेन अभ्यास करून बातम्यो दितात